मुझे उस दिन की बात याद है जब मैं प्लांट में काम कर रहा था और मैं पंद्रह सौ मीटर ऊपर बैठके काम कर रहा था और वहाँ से मेरा एक रिंच नीचे गिर गया अगर मैं पकड़ा गया होता तो मुझे ड्यूटी से निकाल दिया गया होता लेकिन मैंने उसे तुरंत जल्दी से जाके उसे उठाया बहुत बढ़िया की उसकी उससे किसी को चोट नहीं लगी अगर उससे किसी को चोट लग जाती तो उसका सिर तुरंत फट जाता और वही वो मर जाता जिससे बहुत ही बवाल हो गया होता लेकिन मैंने तुरंत जाके आ उस उस रिंच को वहाँ से उठाया और किसी को भनक नहीं लग मे मे मेरे को बहुत डर लग रहा था कि अब मेरा गेट पास छीना जाएगा और मुझे ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा